हांवें रामदेव बाबाची क्लास एटेंड केल्या पूण एटेंड केल म्हळ्ळ्या कित जालें हांव पयलीं घरा कडे हांव म्हाजो म्हाजें हांव करतालें एक्स हें करतालें योगा करतालें पूण टें म्हाक ती मागी सारकी जायन जाली म्हणट एक दीस मागी आमची मठा कडेन कोण एकट्यान हाडली म्हणपा लागली रामदेव बाबाचे योगा आसा चल वचून पोवया थंय आमी सगले बायलांक एकठेंय केलें आनी घेवन गेलें आनी थंय अशें कित तो सर सारके बरे भश शिकयतालो फस्ट स्टॅप कशी सेकेंड कशी थर्ड कशी फोर्त कशी तें सोगलें आंव बरें मना साकून शिकलें शिकतगी आमी सगलीं माय डेली आमी वचपा लागलीं सगलीं बायलो बरी एक दर एक वर पर आमी यें करपा लागलीं सकाळ उठ पांचा वचप संक घर यो बरें डेली माय एक म्हयन भर म्हळ्ळ्यार आमी केलें म्हयन भर करतगीर मागीर सगल्यां बायलां तें मागी बरें दिसलें योगा कोरून मागीर आमी आंव घरा कडेन माई हांव घरा कडेन चालू केलें तें चालू करतगीत म्हाक तें तें पयनींचे जाल म्हाजे सारकें जाय नाशिल्लें आंग दुखतालें पूण हें आनी त घरा कणचें तें मठा शिकयतालें तें हें करतगीर म्हाका घरा कडे करत माय ती इतली बरें दिसलें की सामकें जिवा सामकें अशें सामकें न्हीद बी येवोप पयन न्हीद येवोप ना सारकी पडप ना न्हीद बी सारकी पडपा लागली आनी खूब बरें दिसलें आन माय लोक बायलो म्हुणपा लागलीं हय प्रिती तुंवें बरें केलें आमी शिकलीं आनी बॅस्ट सर येयलो आमकां बरें शिकयलें आनी खरें तुजी खरें यें बरें तुंयें बी फुडाकार घेतलो ल सरा हाडपा आनी योगा इतलो बोर जालो आनी आतां आमकां जिवा सुद्द बरें आसा कांयच दुयेंस ना बरें यें आसा आनी सगलें बरें भितर माई आनी लोक म्हुणपा लागले त तुमक म्हुणपा लागली योगा करून कितें दिसता ना आमकां खूब बरें दिसता किद्याक जिवाची खूब म्हळ्ळ्या खूब आत एटॅक येता आत खूब म्हळ्ळ्या भुरग्यां पा मासीक पाळी बी खूब त्रास जाता तो योगा केल्या इतलो बोरो माने प्रॉब्लम सोगल पॉ प्रॉब्लम दूर आले पांय दुकताले सगले इतलें बरें किद्देंय आतां दुयेंस कोसलेंय दुयेंस आत म्हाका त्रास जायना इतलें बर जालें